وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں جی ہاں چل ٹھیک اچھا اچھا سے آئیے گا نا ٹھیک سے ایک بار دھل جائے گا لڑکن غلطی تو کیا ہے ابگر ٹھیک ہے ابگر آئیے گا تو ابگر تو غلطی ہوا ہے اگر پیسہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اگر کیا کون ڈیٹ میں دھلوائے تھے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے دھیان سے دھلوا دیں گی ٹھیک ہے ابگر سے لڑکن کو بول دیں گے دھیان سے دھولا ہاں سمجھیں ایک بار تو غلطی ہوئی ہے ابگر سے غلطی نہیں ہوگا سبھی شکریے الحمدللہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ